पैह्लें जेद्ड़े साढ़े जिमिदारी दे कम्म होंदे हे उंदे बिच्च ते पैह्लैं बैल रक्खे दे होंदे हे तो एह् हल्ल ते ओह्दै कन्नै पजांली ते फिर उनैं बैलें ई मतलव ऐ खेत्तरै च लेई जंदे हे ते ओह्दे कन्नै गै साढ़े खेत्तर जेह्ड़े बुढ़दे हे ओह् हल्लां जेह्ड़ियां न साढ़ै जेह्ड़े मिस्त्री जेह्ड़े लुहार होंदे हे लुहार हल्लां बनांदे हे ते उंदै कन्नै गै सेप्पी रक्खी दी होंदी ही तो केई दाने जेल्लै फसल होई जंदा हा ता उनेंई भाई इक हल्ला दे उप्पर भाई त्रै पाईयां दाने इसी देने लुहारा ई ते इयां गै बाकी जेह्ड़ी चीज़ां हियां बनाई जंदियां हियां मतलव ऐ अगर कुदा मक्कां राही लेईयां ते ओह्दी बी भाई गोड्डी करनी ते गुड्डनु गुड्डनु जेह्ड़े ओह् त्यार ओह्बी जेह्ड़ा साढ़ा लुहार गै बनांदा हा ते ओह् लुहारा कोला लेओने भाई जेल्लै बी ओना मौसम आई जाना बरसांती दा भाई जेल्लै मक्कां रढ़दियां न ते ओह् मक्कां रढ़ी आं तो बस हुनै गुड्डनु त्यार करियै देने ते फिर उनेओह्दे कन्नै गोड्डी करनी ते जां जे माड़ा माड़ा जेह्ड़ा ओह्दे बिच्च घा होंदा ओह्दे बास्तै खुर्पी जेह्ड़ी ऐ ओह्ॅबी साढ़ै लुहार गै बनांदे ते बड़ा कम्म होंदा हा लुहारें जेह्ड़ा पेदा भाई कदें हल्ल बनाने जेह्दे पर रम्बां लाया जंदा हा ते फ्ही ओह् ओह्दै कन्नै फिर चोह्ड़े लाईयै ते पूरा जेह्ड़े ऐ ओह् औज़ार बनाई दित्ता जंदा हा भाई हल्ल कियां चलदी ऐ ते साढ़े इस परमंडल खेत्तर दै बिच्च गै बड़े सारे खैरें दे बूह्टें दी हल्ल बनाई जंदी ही तो ओह् खैह्र साढ़ै बड़ा होंदा हा ते इत्थै हल्लां बी साढ़ै परमंडल जेल्लै कुदै मेला लगदा हा मस्सेआ लग्नीग जां बड्डा मेला लग्गना फेर हल्लें दे बी ठेके होने ते हल्लां बिकदियां हियां ओ हुन जेह्ड़ा ऐ अज कल दे जमाने दै बिच्च हुन ओह् घाह् बड्डने आस्तै जेह्ड़ियां हियां ओह् दंदलां बनाईयां जंदियां हियां जां कोई जेह्ड़े दरख्तें दे उप्परा कोई आह्नदे दे जेह्ड़े अपनै मतलव ऐ कुसै पत्तर पाने न मतलव ऐ बक्करियां रक्खी दियां नै बैरी उप्परा आह्नने न दुए धम्मन जेह्ड़े बूह्टे जेह्ड़े पत्तरें ओह्ले न ओह् आह्नने ते ओह्दे बास्तै दराटी एह् सारे जेह्ड़े साढ़े कम्म होंदे हे एह् सब जेह्ड़ा लुहार जेह्ड़ा ऐ साढ़ै इस बिच्च बनांदा हा ते उस दै कोल पूरी सेप्पी होंदी ही साढ़े मतलव बीहें पंजियें बीहें पंजियें ग्राएं दे लोकें इत्थें औना लोकें ते इत्थें लुहारें दा घर हा उत्थें गै आहनियै उनें ओह् चीजां लकड़ी बी उत्थें गै रक्खनी केह्दी हल्ल बनदी ऐ जां मुठिये बनदे न हरलियां बनदियां न जें कोई रम्बे बनाने न खुर्पे बनाने न ते एह्दै कन्नै कन्नै गै सारियां जेह्ड़ियां होर बी साढ़िया जरूरत पौंदियां कुतै गैंती बनोआनी ऐ चलो लुहारैं दै बाऊंटा बनाना चलो लुहारै दै एह् सारियां चीजां जेह्ड़ियां इत्थुआं असें उपलबध होई जंदियां बनदियां हियां ते ओह् लोक अपनै घरें लेई जंदे हे ते फिर ओह्दै कन्नै जिमिदारी करदे हे ते हून दे जमाने दे बिच्च जेह्ड़ा ऐ जेह्ड़ा आईया ऐ समें आईया ऐ उंदी बैलें दी बी कदर नी रेही ते ना पंजालियां रेहियां न ते ना हल्लां रेहियां न ओह्दे पर रेहियां न पेई दस्सने आस्तै मॉडल बनियां रेहियां साढ़ियां हल्लां ते जेह्ड़े हाल ते कन्ने गै उंदे जेह्ड़ियां पंजालियां ओह् जेह्ड़ियां न इक मॉडल दै तौर पर रेहियां न ते लगदा नी भाई इस लाह्के दे बिच्च हून कुदै साढ़े प्हाड़ें दै बिच्च जित्थें सड़क कोई नेईं पुज्जी दी ऐ उत्थें अजें बी जेह्ड़े साढ़े प्हाड़ी लोग ओह् हल्ल दा जेह्ड़ा इस्तेमाल करदे न ते हल्लां अजें चलदियां न और उत्थें बैल बी रक्खे दे न लेकन जेह्ड़ा साढ़ा कण्डी खेत्तर ऐ एह् जेह्ड़ा इत्थें ऐइत्थें ते जेह्ड़ियां हून आई दियां न कोई त्र'ऊं हल्लें आह्ली आई दी ते कोई मतलव ऐ बाड्डी करने आह्ली बी मशीन आई दी ऐ आखदे भाई हून ओ जेह्ड़ी इक आदमी चुकदा ऐ ते उस्सी ओह्दे कन्ने बाह्ड्डी बी करी जंदी ते जेह्ड़ी बाह्ने आह्ली ऐ ओह्दे बी मशीन लग्गी दी ऐ ते ओह् त्रै चार हल्लां होंदियां ओह् ओह्दे ने बी हल्ल ते बड़े बड्डे जिन्दे कोल मतियां जमीनां न उत्तें टरैकटर बी चला करदे ओह्दियां नौ हल्लां होंदियां न ते कम्म ते बड़े जेह्ड़े अज्ज दे जमाने च दिक्खेआ जा ते जिमिदारी जेह्ड़ी परानें जमानें च होंदी ही ओह् बड़ी सस्ती ही की के ओह्दे बिच्च मैनुआल गै मतलव कि जेह्ड़ा आदमी आपूं करदा हा सब किश हल्ल बाह्नी ते आपू बाह्नी ते फ्ही सुहागी देनी ते आपूं देनी ते फेर खेत्तर राह्ने ते काह्रा बी लाना ते आपू लाना तो हून जेह्ड़ियां चीजां जेह्ड़ियां अजकल दे जमाने च चलियां न ओह् ऐ मशीनी जुग ते मशीनै दे कन्नै बाह्ना ते ओह्दे पर पैसा बड़ा खर्च होंदा ते जेल्लै जानबर औंदे ते ओ भाई उसी सारा खाई जंदे न ते जिमिदारें दी हाल्त जेह्ड़ी ऐ दिन व दिन नैं एह् आखना चाह्न्ना कि कमज़ोर होंदी जा करदी ऐ की के उसी जे तो लांदा ऐ कोई फुल्लें दे बुह्टे ते ओह्बी आहनियै ओह् खराब करी जंदे जे लांदा कोई बाग कोई मरूदें दे अम्बें दे जिस किसा दे बी बूह्टे लांदे ते ओह् सारा कोई कोई जेह्ड़े बिच्च बिच्च जिमिदार हैन ओह् अगर ओह्दी बड़ी देख भाल करदे राखी करदे न ते साढ़े ल्हाके दे बिच्च जियां निम्बू ऐ निम्बू बड़े सारे लोकें बाग लाए दे अमरूदें दे बी बाग लाए दे अगर ओह् देख भाल बी करदे न ते जेह्ड़ा ओह्दी मंडी गै नी इत्थें जां जिनें गवां बड़ियां रक्खी दियां ओह्दे बी नी ऐ एह् पराने जमाने बिच्च जेह्ड़े साढ़ै बी होंदा हा एह् घरें सनां राह्नियां खेत्तरैं दे बिच्च सन राही औनी फ्ही उसी भन्ना गालना ते रस्से बी ओह्दे गै बनी जंदे हे सब किश उसलै घरा दा होई जंदा हा जिमिदार जिमीदार आखेआ जा ता उस जमाने दै बिच्च जेह्ड़े अच्छे जिन्दे कोल जमीन ही ओह् लोग सौखे हे खरे हे उन्दा साह् ठीक निकलदा हा ते अज कल जेह्ड़ा अस दिक्खा करने आं भाई अजकल दे जमाने दे बिच्च औज़ार ते बड़े आईये न माडर्न जमाने दै बिच्च लेकन ओह् जेह्ड़ियां चीजां जेह्ड़ियां उं'दी जेह्ड़ा किस असें प्राप्त होना चाहिदा उत्थुआं जेह्ड़ा किश जमीने चा असें थ्होना ते ओह् नेईं थ्होआ करदा घा बी नी थ्होंदा हून की के ओह् आहनियै जिसलै बिलदे न ते खंदे न ते सूर जेह्ड़े न ओह् सारा किश गै तबाह् करी जंदे न ते बड़ा मुश्कल कन्नै जेह्ड़ा ऐ जिमीदार इसलै अपना गुज़र बसर करा करदा ऐ ते ओ जेह्ड़ा नमियां चीजां आई जरूर गेइयां न उनैं लेई बी लेइयां न किस मतलव ऐ सबसिडाईस करियै बी उनैं दित्तियां न जिमिदारें मतलव ऐ जियां त्रऊं हल्लें आह्ली ऐ ओह्दे कन्नै थोह्ड़ै मोटर लग्गी दी होंदी ऐ उसी बी ओह् कुश सबसिडाईस करियै देआ करदे ट्रेनिंगा बी मतलव ऐ करा करदे न साढ़े ऐग्रीकल्चर आह्ले लेकन जेह्ड़ा कुश ओह्दे कन्नै मिलना चाहिदा जिमीदार गी हासल होना चाहिदा ओह् नेईं होआ करदा ऐ